हाबलांनाय लामा बा सिथ्लायाव गोबोरखिजों दै लगायनानै सारनायनि ओंथियानो जादों गोदोनि दिनाव बा दानि दिनावबो गोबां गोबां बा दानि दिनाव गोबां बिबांनि बारा गोबोरखि एबा गोबोरखिजों बा दैजों लगायनानैहाय लिरनायखौ नुनो मोनाय जाया गोदोनि दिनाव बांसिन रोखोमै नुनो मोननाय जायोमोन मानोहोनोब्ला गोदोनि दिनावहाय गोबोरखि हा हामा हानि हा आरो दै बे लगायनानै बा फेनेलफोरबो बेहाय लगायदेरनाय जायोमोन एसे बिबांनि मानो होनोब्ला जोंनि बिदि उन्दुग्रा न' एबा खामसालिफोराव बिदि हाजों बा गोबोरखिजों लगायनानै लिरनाय जायोमोन मानो होनना मानो होनोब्ला बेवहाय जोंनि न'फोरावहाय खान्स्रि एबा बायदिसिना फिसा फिसौ जुनारफोरा जोंनि न'फोरखौ जाहाथे गाज्रि खालामा एबा हाफोरखौ खुरा बेफोरबायदिनि थाखाय जोंनि न'खराव बा खामसालिफोराव लिरनाय जायोमोन आरो जोंनि खामसालिफोरबा न'फोरखौ मोजां रोखोमै लाखिनो थाखाय बेवहाय लिरनाय जायोमोन आरो गोबां मानसियानो बेफोरबादिखौ लिरनानै दसेनो जायोबा दिन्थिनाय जायोमोन आरो बेवहाय जोंनि गोबां आलासि बा सुबुंफोरा फैयो मानोहोनना बेखौ जोंनि न'नि मानसिफोरा सिखोन साखोनै लाखिनानै लिरनाय जायो आरो बेयाव जोंनि आलासिफोर फैयोब्ला जिरायनो बा मोजां रोखोम साजिनानै जिरायहोनो थाखाय बा मोजां न'फोरखौ साफा लाखिनानै जिराय होनाय जायो बेनि थाखाय जोङो न'फोर बा जोंनि खामसालिफोरखौ दै आरो गोबोरखि आरो हाब्रु हामा हानि हा बेफोरजों जों ज' लगायनानै हाब्रु रोखोमै खालामनानै मोजां रोखोम लिरनाय जायो आरो बेखौ सानसे बा साननैनिजों रानहोनाय जायो आरो बिनि सिङावहाय जोङो खान्स्रिफोर खुरैनि थाखाय प्लास्टिक बगोरनाय जायो बा जिगाब एसे होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो न'खौ मोजां रोखोमै लिरनाय जायो आरो जोंनि बे सिथ्लाफोराव माइ लामनाय माइ हायैनि आगोल बा माइ लामैनि आगोल जोङो गोबोरखि गोबोरखि आरो दैजों गलायनानै बेवहाय जोंनि सिथ्लाफोरखौ लेरनाय जायो मानोना बेयावहाय जोङो गोबां रोखोमनि अन्थाइ बाला आरो सिमेन्ट फोरबा न' लुनानै थालांनाय अन्थाइ फिसा फिसाया बे बायदिफोरा जाहाथे जोंनि माइफोराव थाफाया आरो माइ माइ मिल होनाय समावहाय जोङो माइरङाव जाहाथे बेफोर फिसा फिसा गुन्द्रामाफोरा थाफाया बिनि थाखाय जोङो मोजां रोखोमै जोंनो माइरं जानो थाखाय जोङो बेवहाय माइ लामनाय समावहाय जोङो माइखौ मोजां रोखोमै बेयावहाय हायाबा सिथ्लायाव मोजां रोखोम लिरनानै बेखौ लामनाय जायो आरो जोङो बे लामनायखौ साननै बा सानथाम नङाबा सप्ता खनसेहा लागै जोङो बा स्नि सानहा लागै बेखौ लामनानै जोङो बाख्रियाव सोहरनाय जायो आरो माखासे जानो थाखाय माइ मिलावहाय होनानै जानाय जायो बेबायदिनो जोंनि न'खरखौ सिखोन साखोन बा मोजां रोखोमै लाखिनो थाखाय बा जों खान्स्रिफोर बा माबा जिब जुनाद फिसा फिसौफ्रा खुरैनि थाखाय जोङो जोंनि न'खरखौ लेथ्रा खालामैनि थाखाय जोङो बेफोरखौ लिरनाय जायो आरो सिथलाफोराव बा लामाफोराव मोजां जानायनि थाखाय बा समायना नुनायनि थाखाय लेरनाय जायो आरो जोंनि फुलफोरबा जोंनि गार्डेन फोरावबो बिदिनो एसे एसे दै बा दै बा गोबोरखिजों एसे एसे साइडाव लेरसिननानै होनाय जायो मानोना गोबोरखिया हासार गोनांखाय जोङो बेयावहाय एसे लिरसिननानै होनाय जायो आरो बे बायदिनो जोङो जोंनि न'फोरखौ साफा खालामबा साफा लाखिनो थाखाय सिथ्लाफोरखौ साफा लाखिनो थाखाय बेदिनो जोङो मोजां रोखोमै लिरदेरनाय जायो